टीशर्ट जे खरीद ले रहियै तऽ बहुत बढ़िआँ रहै रङ्ग रङ्ग वगैरह भी ठीक रहै आओर प्योर कॉटन रहै पीनहैमे भी बहुत सॉफ्ट रहै आओर फीटिंग वगैरह भी हो गेलै लेकिन जे छै कलर वगैरह कुछ दिन पहिनयके बाद कलर वगैरह जाय लगलै आओर जे छै कॉलरमे भी थोड़ा सा इ रहै ओकर धागा वगैरह निकलै लगलै किछु दिनके बाद आओर जे छै ओकर पीनेहैके बाद जे छै पूरा इ होइ रहै जे की धागा वगैरह ओहिमे सँ निकलै लागलै ओकरा बाद किछु दिनके बाद बढ़िआँ नहि लागलै तब ओकरा जे छै निकालि देलियै